گوتم بدھ نگر ضلع میں منائے جانے والے اہم ثقافتی تہوار کیا ہیں اور مقامی روایتں ہیں دیوالی ہے ہولی ہے اکادیس ہے سنکرانتی ہے عیدُالِفطر محرّم رَمَضان مطلب اس تہواروں میں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں بہت گھومتے ہیں میلوں میں جاتے ہیں جھولا پر جھولتے ہیں بچوں کے ساتھ جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سب لوگ دوست کے ساتھ ہو تو اور مزہ فیملی کے ساتھ ہو بھی مزہ تو یہی سب ہے بہت اچھے اچھے تہوار ہوتے ہیں بہت مزہ آتا ہے